जब हम तैरते हैं तो सबसे पहले तैरने के लिए हमें स्टैमिना की जरूरत पड़ती है अगर हमारे पास सहन शक्ति है तो हम किसी भी लहरों में भी तैर सकते हैं जैसे पूल का बंद हो जाना में भी हमें बड़े संयम से काम लेना पड़ता है अगर लहरें आ रही हैं तो लहरें हमें हमारे लिए एक तरीके से हमें डूबा देती हैं मगर फिर भी हम हम लहरों से निकल जाते हैं क्योंकि लहरें हमें पार करके चली जाती हैं फिर हम तैरते रहते हैं तो इसलिए कठिनाई तो होती है मगर उसमें सहनशक्ति की जरूरत पड़ती है इसी तरीके से हम जब भी पूल में तैरते या पॉन्ड में तैरते या नदी में तैरते कहीं भी समुद्र में भी तैरते तो भी हमें जो हमारी स्टैमिना है उसको बनाए रखना है जिससे कि तेज लहरों से भी हमें हम बच सकते हैं और उसमें बड़े ही आसानी से तैर सकते हैं